आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक अनुभव बाँटना चाहती हूँ आज मैंने मुझे भोपाल कुछ काम था तो भोपाल जाने के लिए सोहागपुर से मैं बाहर निकली रोड पर वहाँ पर खड़े रहे फिर मुझे एक बस आती दिखाई दी मैंने हाथ दिया तो बस चालक ने बस को रोका मैं जैसे ही उस पर चढ़ी मेरी निगाह ड्राईवर की चालक की सीट के सामने गई जहाँ उन्होंने गणेश जी की प्रतिमा और उस पर पुष्पहार चढ़ा कर रखे थे मुझे वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि आज भी सभी को भगवान में आस्था है सबके लिए भगवान ही सर्व प्रथम हैं फिर अंदर मैं गई तो कुछ सीटें खाली हुई थीं कुछ सीटें पर कुछ सीटों पर और यात्रीगण बैठे हुए थे मेरी साइड में ही बाएँ तरफ एक सीट खाली थी मैं उस पर बैठ गई वहाँ खिड़की पर मैंने देखा वहाँ पर सिर्फ विकलांगों के लिए लिखा हुआ था तो उस खिड़की पर मैंने रास्ता छोड़ा और मैं दूसरी सीट पर जा बैठी मैंने अपना सामान जो स्टोरेज वाहक रैक जो होती है उस पर रखा और मैं बैठ कर अपना खिडकियों से बाहर देख रही थी तभी मैंने देखा कि आगे वाली सीट पर एक महिला बच्चे को लेकर बैठी हुई है और वो बच्चा बड़े उत्सुकता के साथ खिडकियों से बाहर देख रहा है कभी वो हँसने लग जा रहा था और कभी रो रहा था उसकी ये सब हरकतें देखते देखते ही मुझे पता भी नहीं चला कब मेरा गंतव्य भोपाल आ गया और मैं उतर गई यह मेरा अनुभव एक अच्छा मिला जुला अनुभव रहा यात्री बस में पर अच्छा था